ریاست میں ٹیلی میڈیسن کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ کچھ مثالیں ہیں دور دراز علاقوں میں ٹیلی میڈیسن سے دور دراز اور پچھڑے ہوئے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آسانی سے ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتے ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں میں مقیف ہیں جہاں پر بیسک ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہیں جیسے گھر بیٹھے بیمار لوگ اپنی بیماری بیڈیو کال آن لائن پلیٹفام کا استعمال کر کے ڈاکٹروں سے روبرو بات کر سکتے ہیں اور انہیں ضروری مشورے اور علاج مل سکتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو اکثر چھوٹے شہروں میں نہیں ملتیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے پیشنٹ اپنی بیماری کے لیے اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں